जय झूलेलाल पाण घर में बि ॾाढो कुझु कमु करे असां करे था सघूं नंढो वॾो बिजनेस करे था सघूं जे खटाइणु पाइणु आहे पोइ फॉल स्टिच करण जो आहे पोइ वरी रोटी ठाहिण जी आहे अन पोइ वरी अ सिलाई कमु आहे ॿियो नंढो नंढो घणे कुझु कमु आहे पाण घरु वेठे बिजनेस करे था सघूं अन हुन में सुठी सुठे नमूने सां उहो पाण खे मिलंदो बि आहे नंढो कमु आहे पर सुठो कमु आहे हुन ॾाढी घरु वे घरु वेठे वेठे पाण ट्यूशन बि कराए सघूं था इन घरु वेठे पाण ह खीचा आहिनि पापड़ आहिनि कचरियूं आहिनि उहो सभु बि पाण ठाहे करे सुठे नमूने सां पाण घर वेठे इन आहे कमु नंढो आहे पाण पाण सुठे नमूने सां करे सघूं था घरु वेठे कम बि पाण इन ॿियो पार्लर जो बि कमु थींदो आहे उहो बि घरु वेठे पाण करे सघूं था सुठे नमूने सां पोइ आहे की कपिड़ा इस्त्री बि पाण करे सघूं था सुठे नमूने सां पाण न पोइ इन में ॾाढो सुठो घरु वेठे कमु आहे पर नंढिरियो नंढो कमु आहे पर इनमें सुठो मिले थो जय झूलेलाल